मा खबर मोनदोंहाय ना बोथिया नास्राय खबायसे मोनबोथारदों उन्दै गेदेर मोनथारदों नै मागुर नास्राय ना बोथिया मोनदोंहाय नाथुरबो मोनदों फिथिख्रि मावा फिथिख्रि मावाखौ नाफाम देबाय नाफाम

देनां जाफैदो ओंखाम गोरलैयाव जानोसो देखादों बा मोनो मोन्नायालाय ओइ दैमायावबो मोनो दैमायावबो लायोना जोंहा एसे दङ देरबाय एसे गिदिर गिदिर देरबाय आदारा बिदिनो गुन्दै होयो बेसरनि गुन्दै होयो बेसरनि गुन्दै आरो न'आव सौनाय माइनिबो गुन्दै होयो ग्रासखाब ओमफ्राय मा होनो सिलबार ना कमल कार्थआथ' दङ कमलकार्थआ एसे देरबायानो जाजाबाय रौआथ' देरबाय एसे गिदिर गिदिर देरबाय रौआ औ जाफैदो आरो एसे देरबायथ' आरो बोखांजानोसैसो नै आदार होआबा बोरैथो देगोन नायालाय गांसो जायो ग्रासकाबआ ना गोराना भयेम गिदिरजों भयेमसे दङ हा फैबा लांदो आरो एसे लांफादो

दङ नाफामखौबो एसे लांदो ना गोरान एसे लांदो फिथिक्रि ना मावा बोथिया लगाय लथाय जानो गोथाव जाथारो बिदियासो खारै एसे होदों ओमफ्राय थास' थास' एसे होबाय खारै एसे होबाय खारै होबासो थाब जाजायोना एसे खारैखौ होनांगौ एम्फौआथ' मोजां मारियाबा एम्फौ नांखायो हासुङाव सोदों भयेमाव एसे हासुङाव एसे औ दे